हमारे यहाँ मेले लगते हैं मछली शहर में वहाँ से मैं गाय ख़रीदती हूँ पचास हज़ार रुपये से वो गाय बहुत अच्छी है बहुत सीधी है और बहुत दूध देती है घी देती है उसको हमें गाय से बहुत लाभ मिलता है गाय हमारी गाय बहुत सीधी है गाय को व्यापारी हमारे ख़रीदने के लिए बार बार आते हैं बोलते हैं कि बेचोगी अपनी गाय मैं बोली नहीं मैं गाय नहीं बेचूँगी गाय हमारी बहुत सीधी है मैं गाय के लिए घास बोई हूँ खेत में गाय और उसको चारा डालती हूँ उसको बाल कर गाय का सेवा करती हूँ वह गाय हमारे भेंंस भी है गाय भेंस का मैं सेवा करती हूँ गाय भेंस से हमें बहुत लाभ मिलता है वो गोबर देती है उपली पाथती हूँ उससे भी उसको बेचती हूँ दूध बेचती हूँ घी बेचती हूँ गाय भेंस से हमें बहुत लाभ मिलता है अब व्यापारी आते ख़रीदने के लिए बोल रहे हैं किसी को बेचो मैं बोली नहीं बेचूँगी गाय हमारी बहुत अच्छी है बहुत सीधी है गाय